यौ अहाँसॅं ई जे जैकेट लेलहुॅं हँ दू हज़ारमे बहुत बढ़िआँ यऽ बहुत तऽ बहुत कियाकी ईसभ ठंढी हमरासभके बहुत नीकसॅं काटि गेल एहिमे ठंढ़ियो नहि लागै यऽ